ڈاک ٹکٹ سکّے پرانے سکّے قدیم سکوں کو پہلے باپ دادا نے یوز کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پرانے چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہمارے پاس الماری میں ابھی بھی وہ محفوظ جگہ پر ہیں اور ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم یوز اسے نہیں کر سکتے پر ایک پرانی روایت کے مطابق ایسے چیزیں بار بار نہیں ملتی کیونکہ ہمارے باپ دادا نے پہلے اسے یوز کیا ہے اور پہلے زمانے میں یہی چلتے تھے اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اب کے زمانے کے پیسوں میں بے برکتی ہو گئی ہے وہ پرانے سکوں میں ہی بہت سی زیادہ برکت ہوتی تھی اور اس میں ہی پورا گزارا ہو جاتا تھا